दा दैज्लां बोथोरावथ' ओंख्रिफोरा बिदिनो खुमब्रा दाव आरो थाइबें बेफोरबो गोथाव आरो माबा अनला थाइबें बिलाइ बेफोरखौबो बेथ' जोंनि बर'नि ओंख्रिखा बिराद जों गोथाव मोनखायो आरो ना गोरलै एसे होदेरबावदो जोबोद गोथाव आरो सबाय साम' ओमफ्राय बे अनला मेवाइ बे अनला मेवाइयाव आरो दाव बेदर होबावोबा साबसिन गोथावसिन जायो आरोखि जोंनावथ' जोबोद ओंख्रि दङ आरो थान्दा बिदिनो अखा बोथोराव सोरबा अखा सिजानानै गगा मोनोबाथ' जोङो बिदिनो मानिमुनि उसुमै बिदिनो ना गोरानफोरजों एबा दाव बेदरफोरजों जोङो झाल फुदुंनानै लोंनांगौ मोजां मोनो देहाफोरा स्रां थायो आरो जानायाथ' अनेक दङ बर'नि ओंख्रिया मैथा ना बेफोरबो आरो आरो दंबावो गोबांआनो बुंनानै जोङो फोजोबनो हाया आरो बिराद मोजां मोजां ओंख्रि दं नारजि दोलोआबोथ' गोथाव आरो अमा मेजेमजों संबा आरो साबसिन गोथाव जाखायो बेफोरनो आरोखि आरो दानि जुगावथ' जानाय लोंनायाबो गोदान गोदान ओंखारबाय आजिखालि सावमिन थावमिन बायदिसिना बेफोर आरो जों बर'फोरा गोजां बोथोराव माइब्रा फुंआव माइब्राजों माइब्रा सौराइ एवनानै जायो आरो लारु फिथा सिथाव बिदिनो सावनानै जायो आरोखि बेफोर जोबोर गोथाव नाथाय बे सावमिन थावमिनफोरखौ बानायनानै जागौ सानो गोथाव मोननानै किन्तु बेफोरखौ हाजोबा आरोखि जों दा बेनिखायनो बेखौ बानायनानै जानो हाया दस्रा दस्रिखौबा हायो जोङो जेनेबा मा होनो ओ फिथाखौथ' जों दमासियाव जाया बिनि सिगाङैसो जायो आरोखि माने बर'नि माबायाव दमासिआव फिथा जाबा मोसौनाव दुमालु जायो होननानै जों जानाय जाया बेनिखायनो बे लारु सिथाव ओमफ्राय सिबिंनि लाद्दु नालेंखरनि लाददु बेफोरखौ बानायनानै जों जायो आरो दंबावो गोबांआनो आरो मा होनबावनो मैगं थाइगंनि ओंख्रिफोराबोथ' दंबावोमोन आं बुंजोबनाय जायाखिसै बुंबाथ' जेसे बुङो एसे मेल्ला दंबावो आरोखि